उदक आमकां खूब गरजेचें उदकां विणें आमचे कडेन कांयच काम जायना उदक आमी पिवपाक वापरतात आयदनां रोंप जमीन हें निवळ करपाक वापरतात मागीर झाडांक उदक घालतात आनी उदकां मेरेन आमचें जीव कांयच ना